जी कौन हाँ आपकी रणजीत होटल पे बात हो रही है अच्छा खाने में क्या क्या आर्डर करना है आपको मैम

अच्छा और अच्छा ओके मैम आपने कितने कितने लोगों का बोला है कितने लोगों के लिए खाना ये बनाना है पाँच लोग के मैम हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल में छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं क्या आप खाना पसंद करेंगीं हाँ जी जी बिल्कुल हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था है आप बैठके खा सकते हैं हाँ हाँ आपको जैसा सही लगे आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं उनको और केश जी जी कोई कोई समस्या नहीं है आप कर सकते हैं आप कब तक आ रहे हैं वैसे बारह बजे तक ठीक है तो मैम आप आ जाइएगा आके एक बार रिशेप्शन पे कांटेक्ट कीजिएगा आपको आपकी सीट तक पहुँचा दिया जाएगा जी कॉल करने के लिए धन्यवाद